लिट्टी सब कुछ बनता है उसके बाद ठेला पर देखते हैं गोलगप्पा बेचता है चौमीन बेचता है जो चीज़ खोजता है सो चीज़ मिलता है उसके बाद फिर ठेला पर देखिए साग सब्ज़ी मिलता ही घेरा कद्दू भिंडी करेला धनियाँ का पत्ता टमाटर गोभी ये सब बिकता है ठेला पर उसके बाद फल फूल बिकता है जो कि संतरा है उसके बाद अंगूर है उसके बाद अंगूर के बाद अथी गजरा है अथी है केसौर है यही सब बिकता है उसके बाद अथी चुकन्दर मिलता है चुकन्दर के बाद कपड़ा वाला जो रहता है तो कपड़ा क्या क्या बेचता है देखिए लैजी बेचता है ओढ़नी बेचता है फराक बेचता है कछिया बेचता है उसके बाद गंजी बेचता है बहुत रंग के चीज़ वह कपड़ा वाला बेचता है और उसके बाद कद्दू घेरा दुनियाँ अथी भिंडी सब बेचता है इसके बाद कटहल बेचता है अब आम्रपाली आम मिलेगा वह आम बिकेगा आम बेचने के बाद आम बेचने के बाद देखिए फिर से अथी गजरा है गाजर है केसौर है यह जामुन है

छोटा छोटा